आं सासे अंगनवादि वारकार आनो वारकारआव जेन' आं सासे अंगनवादिनि वारकार वारकार हिसाबै आं बेसेबांबा जेंनाजों बुगिनांगौ जायो आरो थारमानि जोंनि खामानियाथ' जोबोद बुरजा नालाय जेनेबा जोंनि मावनांगौ हाबाया जेनेबा बुरजा आरो मावनायजों जोंनि बेथन मोननाय रांजों मिलाय लाया आरो जोङो फुङावनो जेन'बा साराइ आतथानिफ्राय बार'थासिम क्लास खालामनो नांगौ टिनिनिफ्राय सय बोसोर गथ'खौ जोङो प्रि स्कुल इदुकेसन जेन'बा फोरोंनाय लायो मेथाइ फावथिना गेलेनाय बायदिसिना बिथिंजों जोङो जेन'बा सामफ्रामबो स्टेप बाइ स्टेप बै फोरोंलाङो बे फोरोंनायाव जोंनो जोंनो थारमानि गंसे मबाइल होदों आरो बे मबाइलआ लाभा मबाइल मोजां नङा आरो मानो होनबा बबावबा समाव नेटवार्क मोना आरो बायदिसिना एप्सफोर डाउनलड खालामनांगौ जायो बे एप्स डाउनलड खालामनायाव जोंहा बे मबेलजों जाया आरो सामफ्रामबो जोङो फोरोंनायाव जेन'बा मबाइलजोंनो अनलाइन खालामनाय माब्लाबा जोंनियाव बायदिसिना रिपर्ट बिहरो बे रिपर्ट बिहरनायाव जोङो जोंनि मबाइल गाज्रिनि थाखायनो खायसे खायसे खामानिखौ मावनो हाया आरो मावनायाव जोङो जोबोद जेंना मोन्दों मबेलखौ जोङो थारमानि होयोब्ला एसे दामनि होनांगौमोन आरो मबेलनि थाखाय जोंहा बेसेबांबा प्रब्लेम जायो माब्लाबा अजन जोंथ' मास मोनफ्रामबो खुदियाफोरखौ अजन लानाय जायो नालाय बे अजन सोनायावबो जों थारमाइनि जों मबाइलआवनो एन्ट्रि खालामजोबो जेन'बा मान्थलि रिपर्ट होनायावबो मान्थलि रिपर्ट होनायावबो जोङो जेंना जायो बा बायदिसिना बिभाग बिभागनि जोंनियाव मबेलआव अनलाइन खालामनाय होयो आरो जेन'बा जेरै आयुष्मान बानायनाय जेन'बा पि एम एम पि वाइ नि प्रेगनेन्सिफोरनि अनलाइन खालामनाय बे अनलाइन खालामनायावबो बेसेबा जेंना जायो आरो मानो होनबा जोंनि बे मबेलजों जाया हायोब्ला जोंनो मबेलखौ एसे सोलायनानै होनांगौमोन आरो खामानिनि थाखाय जेन'बा बेथनफोराबो एसेल' मावनायजों बेथनजों मिलाय लाया हायोब्ला जोङो थारमाइनि बेथनखौ इसि बुरजायैनो नांगौ आरो जेन'बा दाथ' जोंनिया बिदिनो बेथननि थाखायनो मिलाया जेन'बा नों सानसे नों खाथिनांगौ जायो खामानिजों जोङो सानसेनि जेन'बा आतथानिफ्राय बार'थासिमबाबोथ' सानसेनियानो जाहैबाय आरो माब्लाबा जोंनि जोंनियाव बायद'मोनहा मोनाफोराव जेन'बा रिपर्टफोर बिहरो रिपर्टफोर बिहरनायखौबो जों मबेलनि थाखायनो होनो हाया जाहैयो मबेला हें जानानै थारमानि गासैबो रेकरर्ट पाटिफोरखौ जोङो मबेलजों खामानि मावनो हाया आरो बांसिन खामानिफोरानो मबेलजोंनो खामानि मावो आरो बेखिनियानो